اگر میں باغبانی کی آغاز کے بارے میں بات کروں تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بارے میں میں بچپن سے ہی بہت مجھے بہت پیڑ پودوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا میں بچپن میں بھی بہت چھوٹی تھی لوگ میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ میں پیڑ پودے دیکھنا بہت پسند کرتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو اس طریقے سے میری عمر عمر بہت سات یا آٹھ سال کی تھی میرے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغ تھا جو میں اس میں پیڑ پودے لگایا کرتی تھی کیونکہ یہ پیڑ پودے لگانا مجھے بہت زیادہ پسند آیا کرتا تھا مجھے بہت پسند تھا پودے لگانا اچھا لگتا تھا اور ہرے بھرے باغات کو دیکھنا پیڑ پودے لگانا اور میرے گھر والے بھی اس سلسلے میں میری مدد کرتے تھے ایک کھاد وغیرہ کا انتظام کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی ضروریات ہوتی تھی پیڑ پودوں کی یا پھر پانی ڈالنے کی ضرورت پودوں کو پورا کرنے کی سارے گھر میرے باغبانی کا آغاز میرے بچپن سے میرے گھر والوں سے ہم نے سیکھا اور یہ میرا بہت پسندیدہ کام تھا